فيزيكل اور اليكٹرانک بک ميں تو ہم فيزيكل بکس كو ہى ترجيح ديتے ہيں اور فيزيكل بک ہم نے پڑھى بھى ہیں بہت سارى فيزيكل بک ميں اپنى مينٹنینس ہيلتھ ڈیولپ فزيكل ڈيولپ يہ سارى چيزيں مارشل آرٹ ہميں پسند ہے مارشل آرٹ آتى ہے تو يہ سارى چيزيں پسند ہیں اليكٹرانک بک وغيرہ سےكوئى خاص تعلق نہيں رہا باقى تھوڑى بہت جو كورس ميں تھي وہى پڑھى پڑھائى ہيں باقى تو نہيں آڈيو بک سننے كا سوال يہ ہے تو آڈيو بک تو شايد ہم نے كوئى بھى نہيں سنى ہے اس كے پيچھے ريزن يہى ہے كہ سنتے كم ہيں پڑھنے كو زيادہ ترجيح ديتے ہيں